आंथ' दा जेनेबा सोरखारनिफ्राय मोननाय मुलामफा एसेखिनि आं जेबो एसांखिनि मिनथिया आं दा जिखिनि मोनबाय थानाय पि एम खिसान बेफोरखौ जों आबादनि थाखाय गोबां मुलामफा जायो बे राङा जोंनो आबादनि माबा बिदान जोलै बायनाय बेगर बायनायफोराव गोबां सहाय होयो बेयो आबाद मावनानै जोङो जाग्रा मानसि बेनिखायनो जोङो आबादनिफ्राय जों आबाद मावनो थाखाय जों सोरखारनिफ्राय रां मोननाय जायो बेनो जाबाय पि एम खिसान आरो जों इसे एनै दा मोनबाय थानाय अरुनुदय बेफोरबो जोंनो आबाद मावनायाव गोबां सहाय होयो जों आबादखौ गोबां रोखोमनि मावो जेरै माइ आबाद बेसर आबाद जुखाम आबाद बिदिनो गोबां मासै मास दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद जों गोबां मावनाय जायो जोङो बुंनो थाङोबा मैगं थाइगं गायो माइ आबाद मावो जेरै मैगं थाइगंनि बेलायाव कबि आलु बानलु बेफोरखौ जों गोबां मावनाय जायो आरो जेरै दैज्लाङाव जों मोनो माइ आरो जोगोनार बेफोरखौ जों मावनाय जायो बेनिखायनो जों सोरखारनिफ्राय मोननाय दायो जिखिनि एसे मोनो जेरै पि एम खिसान बेफोरखौ जों जोलै बायनायाव बाहायो आरो अरुनदयाबो जोंनो थोजासे सहाय होयो जोलै बायनायावथ' गोबां गारबोनांगौ जायो रांखौ बेनिफ्राय जों जोलैखौ मोजाङै मोजां लाखिनानै जोङो होनानै जोङो उनाव आबादखौ मावनाय जायो बेनिखायनो जोङो आबाद मावनो थाखाय सोरखारनिफ्राय जि एसे रां मोनो बेखौनो जोङो जोलै बायनायफोराव बाहायो आरो मैगं थाइगंखौ फाननानैबो जों गोबां रां मोननाय जायो सोरखारनिफ्रायथ' जों जिखिनि रां मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो जों बै आबादखौ मावनानै जों दिहुननानै बेखौ फानो आरो बायग्राफ्रा बायो जोंथ' एसेखिनि जोंनि नुनायाव धोनि सुबुंफ्रा आबादखौनो खम मावो जेरै सोरखारि खामानि मावनायफोर दङ बेफोरथ' मावा जों गोरिबफ्रा बांसिन आबादखो मावनाय जायो दैज्लाङाव दैज्लांनि मेसेङाव मेसेंनि आबाद मावनानै जानाय जायो बेनिखायनो जों आबादजों सोलिनानै जायो